हमर गाम सरिसो पाही नवटोल छी हमर नाम विभा देवी छी हमरा सबके आदिवासी जे कहै छियै से कनिये हटि कऽ नवटोलसँ मनिगाछी पड़ै छै ओतय आदिवासी सभ अपन घर दुआरि झोपड़ी बनाकऽ अछि आर ओ सब दिन कऽ अपन गाम गाम घुरि कऽ भिक्षाटन करैया आर अपन साँझ कऽ अपन घर दुआरिमे जाकऽ रहैया संग संग ओकर सभक कमाइ धन्धा जे छै से किछु किछु ज्ञान छै तऽ ओ सभ जड़ी बूटीके दबाइ बनाकऽ सेहो बेचैया आर कतौ कतौ नाचो तमाशा करऽ लगैया ताहु सबसँ ओकर सभक धन्धा अपन कमाइ खटाइ भऽ जाइ छै भऽ जाइ छै आ गाम गाम घुरि घुरि कऽ मांगिओ लैया भीख किछु किछु धन्धा पानिमे लागल रहैया आ ओसब अपन से बुलि बुलि कऽ अपन किछु किछु जंगल झाड़ सेहो देखै छियै जे जंगले जंगले आब कीरे मारैये जे ओहिसँ ओ सब दबाइ तबाइके उपयोगमे अनैया कीड़ा मकोड़ाके मारि कऽ आ वएह ओकर धन्धा पानि होइ छै तै सँ जो जड़ी बूटी बनबैये तऽ ओकर सबके कमाइ आइब जाइ छै